हैलो हैलो हाँ हैलो हाँ आप दिलीप कुमार शर्मा बोल रहे हैं तो हम योगा सिखलाते हैं ठीक है हैलो हाँ योगा के लिए सवेरे उठिए सवेरे उठ उठने के बाद योगा कीजिए योगा करने से आपका स्वास्थ्य सबसे उत्तम रहेगा योगा करने से मांसपेशी में अगर दर्द का कहीं भी आपको अगर कठनाई है दर्द होता हो समझ लीजिए वह आपको अच्छा रहेगा ठीक हो जाएगा सवेरे में उठने से स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा एक सूर्य नमस्कार है वह करने से और कपालभाति एक आता है योग जिससे आपका पेट संबंधी किसी प्रकार का उसमें खर्चा कुछ नहीं लगेगा सब मने फ्री में है उसमें आपको कोई खर्च का बात ही नहीं है उसमें कोई खर्चा आपको नहीं लगेगा फ्री सेवा है हाँ योग क्लास चलाते हैं हाँ आपको सवेरे में आइए योग सिखाया जाएगा हाँ उसमें दो चीज़ है सूर्य नमस्कार और कपालभाति सिखलाने के बाद आपका टाइमिंग है सवेरे में पाँच से लेकर और सात बजे तक है शाम में नहीं है सवेरे पर ही है पाँच से सात नहीं शाम नहीं सवेरे योग योग सवेरे में ही करने की चीज़ है या आपका बड़ा हो गया है तो वह आप आप कपालभाति कीजिए कपाल कपालभाति करने से आपका पेट का जो है गैस का कोई भी शिकायत है वह सब आपका दूर हो जाएगा

वह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कपालभाति बहुत ही ठीक है ओह